हैल्लो आहो हांजी ते और बि समान लेआ तुसें कोई

अच्छा ते कोई गल्ल निं आयो तुस ते बापस कराई लैयो ते रोज दे कस्टमर न साढ़े अस कोई नराज थोह्ड़ी करने तुसैं ते आयो ते बापस कर लैयो ते होना कोई फाल्ट

ठीक ऐ कोई गल्ल नि कोई गल्ल नि आयो तुस कल कर लैगे ठीक ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक